ہیلو حماد بھائی كیسے ہیں آپ میں نے آپ كے پاس كال ایک ضروری كام كے لیے كیا ہے وہ یہ ہے كہ میں اپنے علاقے غازی آباد میں جو آس پاس كے ریسٹورنٹ ہیں وہاں سے كھانا ہر جگہ كھا چكا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں كہ آپ مجھے كوئی ایسا ریسٹورنٹ بتائیں جہاں میں ابھی تک كھانا نہیں كھایا ہوں اور وہاں كا كھانا بہت اچھا ہو ذائقے دار ہو اور بہت اچھی اچھی ڈشیں ہوں میٹھے میں بھی اچھی اچھی آئٹمیں ان كے پاس موجود ہوں اچھا نظیر ہوٹل كے بارے میں آپ بتا رہے ہیں آپ وہاں كھانا كھا چكے ہیں كیسا ہے ان كا كھانا اچھا تو كیا نظیر میں كھانا آنلائن منگا سكتا ہوں زومیٹو كے ذریعے اور یہ بتائیں بھائی كہ نظیر كا جو كھانا كھانے كا ریٹ ہے وہ زیادہ مہنگا تو نہیں ہے كچھ نارمل پرائز ہیں اچھا یہ بتائیں كہ نظیر كا سب سے بہترین ڈش كون سا ہے مٹن كڑھائی ٹھیک ہے بھائی پھر میں نظیر سے آنلائن زومیٹو كے ذریعے كھانا آرڈر كر دیتا ہوں اچھا نظیر كی كھیر بہت اچھی ہے ٹھیک ہے پھر میں ساتھ میں ہی كھیر بھی آرڈر كر دوں گا شكریہ بھائی رہنمائی كے لیے آپ كا